कबूत्तर पालै छै तऽ खोता साफ करै छै खोता साफ करि कऽ सड़क पर फेक दै छै कि अण्डा रहि सड़े कोइ एना ओना फेकऽ नैहि ओहि जगहमे तऽ की काम करै छै कोनो पुरान फट्टा बर्तनमे पानि दै छै कबूत्तर के भोरे कऽ दाना छीट दै छै अङ्गनामे खाइ छै देखभाल करै छै खोता तोता टाइम सऽ हुल्कै छै कि देखियै बिल्ली तिल्ली नहि जाइ कोनो चीज बच्चा लैके नहि भागय कौआ पंछी ने कबूत्तरके बच्चा लए कऽ उड़ै आ बत्तक पोसै छै तऽ बत्तक हरदम पाइनेमे रहै छै बत्तकके ठण्डा चाही हरदम ठण्डेमे रहै छै देखै छै तऽ लोक कहै छै हँ बढ़िआँ छै चिड़िआँ पोसै छै सुगा सनके चिड़िआँ पोसै छै तऽ हरेक आदमीके नाम जानै छै जकर अङ्गना घरमे रहै छै नाम पकैड़ि कऽ बोलै छै खाना पीनामे लेट होइ छै तऽ ओहो जवाब दै छै यो आओर पानिके नाम लै छै हमरा खाइ लए दे टाइम सऽ एना ओना ढेरेक गप सीखै छै तोता बोलै छै चिड़िआँ पंछीके लोक पोसै छै तऽ बढ़िआँ सुरक्षित जगहमे राखै छै बढ़िआँ सऽ देखरेख करै छै ठीकसऽ देखरेख करै छै नीक लागै छै मैना तोता कौआ मैना सबकिछु